अपना हाथसँ ऊनसँ सभचीज बनेलामे उ सभ देखयमे तनि अच्छा लगय छै खरीदे खरिदलकासँ बढ़िआँ देखयमे अच्छा लगय छै अइसँ अपन अपन जे होइ छै जे इच्छा होइ छै अपन बुनय छै जेना किछो ऊन लेलाके बाद तऽ कोनो स्वेटर भी भेलय कोनो सुतीपर भी भेलय बनलाके बाद हर चीज ऊनसँ किनलाके बाद हर चीज अपन बुनि सकय छै फेन फेनो सिलाइ मशीन चलेलाके बाद फेन सिलाइ मशीन चलबय छी तऽ अपन जे चीज सिलबय सियै होइ छै सभचीज अपना हाथके कला होइ छै तऽ अपन जे इच्छा सभचीज अपन सिलबय छै तऽ जेना किछु होलय ऊनेसँ होलय तब जेना बजारमे जे चीज ऊन गेलियै खरिदलियै खरिदलाके बाद अपन सभचीज गुलदस्ता भी भेलय स्वेटर भी भेलय जेतना इसका भी लाइनमे जेतना जे होइ छै ने ऊन बुनलाक बाद सभचीज आदमी बुनि सकय छै मगर बजार जेना बजार जे कीन कऽ लाबय छियै ओकरामे एकरामे बहुत फरक पड़य छै बहुत अन्तर रहय छिकै बजारसँ भी देखयमे अपना हाथसँ बनेलाक भी देखयमे अन्तर रहय छिकै जेना कमार भी कास्ट भेलय उ भेलय तऽ अपन एकटा व्यापारी भी करय छिकै तैपर हाथसँ बनबय छिकै तऽ सभपर सुन्दरताके बात होइ छै जेकरा जे अपन अनुभव होइ छै अपन देखयमे अच्छा लगय छै ओते ईटा भी बनय छै अभी जेना मिट्टी चुक्का चुक्की सभ बनलय सभ मट्टीके बनेलाक बाद अपन देखयमे अच्छा लगय छै अपन बनबयमे सभचीज हर चीज सभकोइ सभचीज बनबय छी तऽ अपने अपने अनुसार बनबय छिकै देखयमे अच्छा लगय छिकै तऽ अपना हाथसँ आब हमे बनेलियै तऽ फेर हमरा साथी रहय तऽ उहो बनेलखिन ई कइसे बनेलही तऽ हमरो कनि बताए दहि तऽ हम ओकरो तनि बताय दै छियै कहय छियै कि बैठ बगलमे बैठतय तभिये ने लोग हमरा तोरा दुनू जब एक दुसरे के पास बैठय छियै नहि तऽ तनि ज्ञान बुद्धि खुलय छै तनि बनबाबयमे फेर तू रहय छिही तऽ तनि हमरो बनाय दै छै हम ओकर बनाय दै छियै तनि ज्ञान भी किछु मनोबल आगा बढ़य छै तऽ हर चीजमे ऊनसँ ऊन कहाँ किछु लगय छै ऊम ऊन अपन जाइ छियै कीन कऽ लाबय छियै उहाँमे बैठल रहय छियै पढ़ि लिख लेबय कयलियै आब बैठल की करबय जे ऊन लए आबय छियै ऊन लए अयलाके बाद अपन जे चीज अपन हर चीज होइ छै अपन हर चीज बनबय उनबय छियै घरमे बैठल रहबय छियै जे चीज होइ छै अपन जे चीज देखय छियै जेना मोबाइल चलबय छियै मोबाइलोपर देखलियै तऽ उ चीज देखलियै तऽ उहो बनय लेलियै एखन दिमागमे रहय चाहे आदमीके छी देखलाके बाद जेना देख लै छियै तऽ हमे जेना सिलाइ मशीन जेकरा छनि सिलाइ मशीन सीख गेल छी तऽ हमरा जे चीज हइ हम कहय छी जे चीज हमे एकदा मोबाइलमे देख लै छियै से चीज हम बनाय लै छियै से चीज हम सी दै छियै सी लै छियै ओइ खातिर बोलबो कते गौड़ा आदमी कि तऽ जे चीज देखय छियै ने उ चीज चाहे टेलरे खोलिकऽ कहलियै कि हम कहय छियै कोइ बात नहि हइके तभी आजाद छियै तऽ अपन आगा जे अगर कहूँ भी शादी बियाह मे एबय करतय जेबय तऽ अपन करि सकय छियै दुसुत्तीपर जेतना जे होइ छै ओहूवला मे सभचीज हम बनाय लै छियै अहाँ सभचीज जे बनबल आबय छिकै तऽ खाली आब उ नहि उ रूप बनाबय छै मशीनोपर फेर गन्दा मशीन भए जेतना जे होइ छै अपन हाथके हुनर होइ छै अपना हाथके हुनर होइ छै तऽ सभचीज देखही लोके करय छै अगर आदमी कोइ नहि करय छै अपना आब जे चीज हम ठानि लेबय हम ई चीज सिखबय तऽ थोड़े नहि सीख सकय छियै सभ जे आदमी करि सकय छै हमर इच्छा रहय जे अपन जे चीज करय रहय हमर इच्छा रहय हम सिलाइ मशीन करबय सिलाइयो मशीन करि लै छियै फेन उ ऊनोवला सभ काज करब जे होइ छिकै ओहो सभ करि लै छियै जे चीज होइ छिकै फेर एखनो जे चीज होइ छै कुमारमे आब लड़की छियै थोड़े लड़का छियै लड़कावला लड़की छियै जे चीज करय सकय छियै नहि सभचीज करि लै छियै सिलाइ मशीनसँ कयलाक बाद फेन ओइमे अच्छे फाइदे करय छै घाटा थोड़ी होइ छिकै से बाद अपन जे चीज होइ छै सभचीज अपन सियइ उअइ छियै आधा तऽ बीच बीचमे गेला उला सभचीज करलाक बाद थोड़ी कुछो होइवला छिकै मशीन चलेलाके बाद फेन जे भी होइ छिकै सभचीज करि सकय छियै